हेलो छा ही उबर कैब सर्विस जो नंबर आहे अच्छा मां उहो ई तव्हां जो मैसेज रीड कयो कि तव्हां पहुता आयो उते लोकेशन ते जेका मां तव्हां खे लिखी मोकिली हुई पर तव्हां मूंखे नज़रु न पिया अचो अच्छा न मां तव्हां खे क्लियर ॿुधायांवती लोकेशन मां साईं बाबा मंदिर जे पासे खां गली आहे न मां उते बीठी आयांव तव्हां उते ई अची बीहो त मां तव्हां खे कीअं बि करे नज़रु ईंदीसांव मां ॿाहिरि गलीअ जे पासे खां ई बीठी आहियां उते हिकु किरियाने जो दुकानु अथव उन किरियाने ई दुकान जे पासे खां मां बीठी आहियां ठीक आहे त तव्हां घणी देर में ईंदव अच्छा तव्हां उते ई बीठा आहियो ओके त तव्हां मूंखे पंजें मिंटें में मिलो न त वरी छा आहे मूंखे ॾाढी देर थी वेंदी पहुचण में ठीक आहे ओके